मैं मुंशी प्रेमचन्द्र जी को हिन्दी लेखक के रूप में बहुत अच्छा कवि मानती हूँ मुंशी प्रेमचन्द्र भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं जिनके युग का विस्तार सन लगभग अट्ठारह सौ अस्सी से लेकर के उन्नीस सौ छत्तीस तक का रहा है और यह कालखण्ड भारत के इतिहास में बहुत महत्व का है इस युग में भारत का स्वतंत्रता संग्राम नई मंजिलों से गुजरा प्रेमचन्द्र का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था यह एक सफल लेखक देशभक्त नागरिक कुशल वक्ता जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे बीसवीं शताब्दी के बाद जब हिन्दी में काम करने की तकनीकी सुविधाएँ नहीं थी फिर भी इनका काम करने वाला लेखन उनके सिवा कोई दूसरा न हुआ इनके अगर जीवन परिचय या जन्म विग्रह एवं जन विवाह के बारे में मैं बात करूँ तो प्रेमचन्द्र जी का जन्म वाराणसी से लगभग चार मील दूर एक लम्हे नाम का गाँव था वहाँ पर हुआ था और इनकी जन्म तारीख इकत्तीस जुलाई अट्ठारह सौ अस्सी थी प्रेमचन्द्र जी के पिता जी मुंशी अजायब लाल और माता का नाम आनंदीबेन देवी था प्रेमचन्द्र का बचपन गाँव में ही बीता था प्रेमचन्द्र का कुल दरिद्र कायस्थों का था जिनके पास करीब छः बीघा जमीन थी और इनका परिवार बहुत बड़ा था प्रेमचन्द्र के जो पिता माँ थे मुंशी गुरु सहाय लाल पटवारी उनके पिता मुंशी अजायब लाल डाक मुंशी थे और उनका वेतन लगभग उस समय के पच्चीस रुपये मासिक हुआ करता था उनकी माँ आनंदी देवी सुंदर सुशील और सुघड़ महिला थीं पर एक वह ग्रामीण महिला थीं जब मुंशी प्रेमचन्द जी पन्द्रह वर्ष के हुए तो उनका विवाह हो गया हमारे पूर्वजों का भी विवाह बहुत कम आयु में हो गया था और पहले के लोग ऐसा ही करते थे और उनमें ये अच्छा माना जाता था विवाह उनके सौतेले नाना ने तय किया था सन उन्नीस सौ पाँच में लगभग अंतिम दिनों ने उन्होंने अपनी शिवरानी देवी से शादी कर ली थी उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी थी और वह एक बाल विधवा थीं या कहा जा सकता है कि दूसरे शादी के पश्चात उनके जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियाँ आईं और बदली भी और उनकी जो आय थी वो अत्यधिक कम थी और उन्होंने आर्थिक तंगी में अपना जीवन व्यतीत किया प्रेमचन्द्र की पदोन्नति हुई तथा यह स्कूलों के डिटी इंस्पेक्टर भी बना दिए गए इनकी शिक्षा जो थी वो गरीबी से लड़ते हुए हुई पढ़ाई मैट्रिक पास तक इन्होंने की और जीवन के आरंभ से ही इन्हें गाँव से दूर वाराणसी पढ़ने के लिए नंगे पाँव जाना पड़ता था इसी बीच में इनके पिता का देहांत हो गया प्रेमचन्द्र को पढ़ने का शौक था आगे चलकर वकील बनना चाहते थे मगर मगर गरीबी ने उनको उनका अपना असली मुकाम उन्हें ना दिला पाई प्रेमचन्द्र इस्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूसन ले लिए और उन्हीं के घर में रहकर और अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की इनको ट्यूसन का पाँच रुपया मिलता था पाँच रुपये में से तीन रुपया घरवाले काे और दो रुपये से प्रेमचन्द्र अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाते रहे प्रेमचन्द्र का महीना भर तंगी और अभाव का जीवन बिताने में ही बीता इन्हीं जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रेमचन्द्र ने मैट्रिक की परीक्षा पास की इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया और द्वितीय श्रेणी में इन्होंने उस विषय में प्राप्ति की प्रेमचन्द्र कथा साहित्य बड़े मनोयोग से इन्होंने इसमें अपनी रुचि रुझान दिया एवं इसको पढ़ना शुरू किया प्रेमचन्द्र की रचना दृष्टि को अगर मैं बताऊ तो वह बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार थें प्रेमचन्द्र की रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलते हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं में परिस्थितियाँ उनकी समस्याओं का मानविक चित्रण किया उनकी कृतियाँ भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियाँ हैं अपनी कहानियों में अपनी कहानियों से प्रेमचन्द्र मानव स्वभाव के आधारभूत महत्ता पर बल देते हैं इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं उनमें से इनकी कुछ कृतियाँ ऐसी हैं जो मुझे बहुत अध्यधिक पसंद हैं और उन्हें पर्सनली मैं बहुत मानती हूँ और मैं उनको लगभग एक से दो बार ही नहीं बल्कि कई बार पढ़ चुकी हूँ और उसके बाद भी उनसे मेरा मन नहीं भरता और उन्हें मैं आने वाले समय में भी पढ़ती रहूँगी और बार बार पढ़ती रहूँगी और उससे मुझे काफ़ी शान्ति प्राप्त होती है और उसमें मेरी सबसे पसंदीदा कृति गोदान है जिसको मैं दिल से बहुत मानती हूँ और इन्होंने ऐसे ही नहीं उपन्यास कहानी नाटक संपादकीय संस्करण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि किंती प्रमुख रूप से वह कथाकार थे उन्होंने अपने जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट की पदवीं मिली इन्होंने कुल लगभग पन्द्रह उपन्यास और तीन सौ से कुछ अधिक कहानियाँ तीन नाटक दस अनुवाद सात बाल पुस्तकें तो हजारों पृष्ठों के लेख संपादकीय भाषण भूमिका पत्र आदि की रचना की जिस युग में प्रेमचन्द्र ने कलम उठाई थी उसी समय उनके पीछे ऐसी कोई ठोस विरासत नहीं थी और न ही विचार और न ही प्रगतिशीलता का कोई ऐसा माडल था सिवाय बंग्ला साहित्य के उस समय बंकिम बाबू सरतचन्द्र थे और इसके अलावा टॉल इस्टाय जैसे रूसी साहित्यकार थे लेकिन होते होते उन्होंने गोदान जैसे कालजयी उपन्यास की रचना की जोकि एक आधुनिक क्लोसिक माना जाता है मुंशी प्रेमचन्द्र की स्मृति में भारतीय डाक विभाग की ओर से इकत्तीस जुलाई उन्नीस सौ अस्सी को उनकी जन्म सति के अवसर पर तीस पैसे का तीस पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया गोरखपुर के जिस इस्कूल में वे शिक्षक थे वहाँ प्रेमचन्द्र साहित्य संस्थान की स्थापना की गई इसके बरामदे में एक भित्ति लेख भी है यहाँ उनमें उनसे संबंधित वस्तुओं का एक संग्रहालय भी है जहाँ उनकी एक आवक्ष प्रतिमा भी है प्रेमचन्द्र की पत्नी श्री रानी देवी ने प्रेमचन्द्र घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी और उनकी व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया जिससे लोग अनभिज्ञ थे उनके ही बेटे अमृतराय ने कलम का सिपाही नाम से पिता की जीवनी लिखी उनकी सभी पुस्तकों के अंग्रेजी वा उर्दू रूपांतरित हुए ही चीनी रूसी आदि अनेक विदेशी भाषाओं में भी उनकी कहानियाँ अत्यधिक लोक प्रिय हुईं और उपसंहार प्रेमचन्द्र ने अपने जीवन के कई अद्भुत कृतियाँ लिखीं और तब से लेकर आज़ तक हिन्दी साहित्य में न ही उनके जैसा कोई हुआ और न ही कोई होगा धन्यवाद